میرا نام انجلی ہے اور میں پالم میں رہتی ہوں مجھے حال ہی میں جو بجلی کا بل ملا ہے وہ عام طور پر آنے والے بل سے کہی زیادہ ہے مجھے اندیشہ ہے کہ شاید میٹر کی ریڈنگ ٹھیک سے نہیں ہوئی ہے یا کوئی ٹیکنیکل مسئلہ ہو سکتا ہے میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ ایک بار میٹر کی ریڈنگ دوبارہ چیک کی جائے تاکہ حقیقی خپت کا اندازہ لگایا جا سکے اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو بر برائے مہربانی اسے درست کیا جائے میں بجلی کی استحقات کا ریکارڈ بھی دیکھ چکی ہوں اور اس مہینے کی رقم اس سے کہی زیادہ ہے مجھے امید ہے کہ آپ اس معاملے میں جلد کارروائی کریں گے اور مجھے صحیح معلومات فراہم کریں گے تاکہ کسی اور بھی اوور چارجنگ سے بچا سکے شکریہ اور تعاون کا متالب ہوں